जेरै भारतनि बाजि जौखोन्दोनिबो बांसिन मानसिआ आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खुङो थिख बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानिबो जिल्लायावबो बाजि जौखोन्दोनि बांसिन मानसिआ आबाद मावनानै गाव गावनि जिउखौ खुंगासिनो दं आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बाजि जौखोन्दोनि गेजेरावनो माखासेआ आरो गोबां गुबुन गुबुन बिफानाव बा गुबुन गुबुन साख्रि मावग्रा बा गुबुन गुबुन माबायावहाय खामानि मावनानै गाव गावनि जिउखौ दैदेनग्राफोर दङ जेरै खायसेआ फालांगि खालामनानै खायसेआ बेबायदि साख्रि मावनानै बेबायदिनो गोबां माबाफोर दं आरो जायफोरा जिउ खांनायखौ गोरलै खालामबोदों आरो दानि दिनाव बांसिनानो साख्रि सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो साख्रिनि अनजिमाफोराबो लासै लासै बाङाइ जालांनो हमदों जायफोराव माने जोंनि माबा सुबुंफोरा माने मानसिफोरा गावनो गाव आथिंआव गसंनो हानाय बा जायखौ होनो एन्टरप्रेनिउरशिप बेफोर बायदिआव बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोन्दों माने बेसोरो गावबा गावनिनो मोनसे प्रडाक्ट बा मोनसे दिहुन्थाय दिहुननानै गावबा गावनो बे मोनसे प्रडाक्टखौ फाननानै बा गावनि जिउ खुंनायनि थाखाय रां रुफा आरजिदों जाय माने गावनि जिउ खांनायनि थाखाय गुबुननाव सोनारालाबासिनो माने गावनिनो गाव मोनसे सिनायथि बा गावनि थांना थानायनि गाव राहा राहा लामाखौ दा बांसिन सुबुंफोरानो गावबा गाव दिहुनना लानो लानो रोंसै आरो माने गाव माबोरै सोलिलांनांगौ बेफोरखौहाय माने बेफोर फिनजाथाया जादों जोंनि सोलोंथाइ आरो टेक्न'ल'जिनि जौगानायनि थाखाय जों बेफोरबायदि थासारिसिम जों सफैनो हादों आरो ना माने गाव गावनि लाइफखौ बा गाव गावनि जिउखौ जों माबोरै दालांनांगौ माने जों इन्डिपेन्डेन्ट बा गुबुननि सायाव सोनारबाय थानानै साख्रि बाख्रिनि आसायाव थाबाय थानानै बा खालि दोरोङारि आदबजोंल' आबाद मावनानै जोंनि जिउखौ खुंनो हाया बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदिनि सायाव सांग्रांथि बा बेफोरबायदिखौ हमदांनानै गावबा गावनि मोनसे सिनायथि बा गावबा गावनि मोनसे दिहुन्थाइ दिहुननोनै लानायानो जोंनि मोनसे गोख्रों माबा आरो ना जेराव दा जोंनि समफोरखौ गोबां खौरांगिरिफोरबायदि दावहायाव बारसोमनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो